हा मूंखे लॻंदो आहे की जे गामड़नि जी ख़बर हूंदी आहे उहा सही रीत सां न्यूज़ पेपर में कान छपंदी आहे छोके अखबारुनि में त उहा ई न्यूज़ ईंदी आहे की जंहिंजा उन्हनि खे पैसा मिलिया हुजनि जीअं की ॿ न्यूज़ आहिनि हिकिड़ी ख़राबु आहे अने हिकिड़ी सुठी आहे त पोइ अगरि छापनि वारनि खे ख़राबु न्यूज़ जा वधारे पैसा मिलंदा त उहा लोको ख़राबु ख़राबु वस्तु छापंदा अगरि उन्हनि खे सुठी वस्तुनि जा पैसा न था मिलनि त उहे लोको सुठी वस्तु न था छापनि ॻाल्हि इहा आहे की जे गामड़नि जा नेता हूंदा आहिनि उहा इलाही पैसनि वारा हूंदा आहिनि जॾहिं उन्हनि खे कुझु वस्तु ॾेखारिणी हूंदी आहे तॾहिं त हूअ लोको इलाही सुठी रीत खां उहा वस्तु ॾेखारे लाइंदा आहिनि पर जॾहिं उन्हनि लोको खे कुझु बि न ॾेखारिणो हुजे त उहे लोको पैसा ॾेई करे माण्हुनि जो मुहं बंदि था कराए लाइनि भुल इअं ज आहे की पैसो ई सभु कुझु आहे हिन दुनिया में माण्हुनि माण्हू भुल जी विया आहिनि की भई पैसो न माण्हुनि जी दुआ वधारे ज़रूरी आहे जॾहिं पाण ॿे माण्हुनि खे मदद कंदा आहियूं नी तॾहिं पाण खे जे दिलि मां जे ख़ुशी ईंदी आहे न उहा ख़ुशी महत्वु जी आहे पर न मीडिया में बि इलाही अहिड़ो थींदो आहे की जे वस्तु हुननि खे ॾेखारण खपनि उहा वस्तु न ॾेखारंदा आहिनि अने कमु वग़ैरह जी वस्तु आहिनि जी अॼु हिते हूअं थियो हूअं थियो उहो ॾेखारंदा आहिनि जे सही में हुननि खे ॾेखारणु खपे उहा लोको न था ॾेखारनि जीअं के पाणि सभिनी खे ख़बर ई आहे की स्कूल में माण्हू आहिनि पर उहो न था ॾेखारिनि उहा लोको जीअं उन्हनि खे ॾेखारिणो आहे उहा लोको न था ॾेखारिनि जिनि वस्तु जा उन्हनि खे पैसा मिलनि था उहा वस्तु पहेला था करे वठनि त ॻाल्हि इहा आहे कि भाई अखबारनि अखबारनि वारनि खे अने मीडिया वारनि खे इअं न करणु खपे पंहिंजे देश लाइ दिलि खां कमु करणु खपे न की पैसनि खां